आप अपना नाम बताएंगे आपका क्वालिफ़िकेसन कहाँ से किस कॉलेज से आपका सेसन क्या था ठीक है आपको मैं बता दूँ जानकारी के लिए कि मैं आप से कुछ आसान और कन्विनियंट प्रश्न करूँगा जो आपके लिए सहज होगा उत्तर देना बोलिए

यदि आप एम बी ए सामान्य से हट कर कुछ बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेन्स क्वालीफ़ाई करना होगा जिसे जेनरली कैट के नाम से जाना जाता है जो ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिस में आपको क्वालीफ़ाई करने के लिए विशिष्ट नॉलेज डेडीकेसन और हार्ड लेवर की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ तक संभवतः आपको सुन लीजिए पूरी बात संभवतः आपको उन परेशानियों का सामना भी करना पर सकता है जिन परेशानियों का सामना आपको इस ग्रेजुएशन क्वालीफ़ाई करने में नहीं करना पड़े परेव पड़ा हो आपको और एक बात सब से आम है कि आपका ये क्लास का पर्सेंटेज और इस कैट में आने वाला पर्सेंटेज ये दोनों वैरिएट करता है मतलब वैरिएशन का है कि दोनों में अंतर पड़ेगा और वो भी अंतर काफ़ी अधिक नंबरों से पड़ता है दूसरी समस्या का आपको सामना ये करना पड़ेगा इस में कि जहाँ आपको कॉलेज के परीक्षाओं में डिस्क्रिप्टिव पेपर का इग्ज़ाम देने पर कुछ बातों को दरकिनार करते हुए भी आप सेवेंटी फ़ाइव पर्सेंट ला सकते हैं वहाँ इस कैट के इग्जाम में किसी भी बात को टेक्निकली विदाॅउट क्रॉस चेकिंग के आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा यहाँ तक कि आपकी ग़लती करने पर आपके सही नम्मर में से भी काट लिया जाएगा आपका नंबर निगेटिब मार्किंग होगी तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका सेवेंटी फ़ाइव पर्सेंट लाने के बावजूद भी आपको किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ेगा अब इस परिपेक्ष से हट कर एक अहम बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जेनरली जिस तरह की सूचना और व्यवस्था ग्रेजुएशन क्वालीफ़ाई करने के लिए सिक्षकों के माध्यम से हमें आम तौर पर मिल जाता है वो ख़ास तौर पर इस कंपटीसन को क्वालीफ़ाई करने के लिए हमारे पास आम तौर पर उपलब्ध नहीं होता है कोई सोफ़ेस्टिकेटेड टीचर ठीक है तो आप कॉलेज पर ही आ कर हीं बात कर सकतें